हलो आई आर सी टी सी ग्राहक हेल्प लाइन मां हेमा लालवाणी ॻाल्हाए रही आहियां मुखे छंछरु जे ॾींहुुं जयपुर वञिणो आहे ऐं सूमरु ॾींहुुं वापिसि अचिणो आहे इन लाइ मां तव्हांखां टिकिटूं पुछण चाहियां थी त मौजूदु आहिनि टिकिटूं मूंखे टिकिटूं बुक कराइणियूं आहिनि उनजे हिसाब सां मुंहिंजी मदद कंदा छंछरु ॾींहुुं टिकिट कढाइणी आहे ऐं सूमरु ॾींहुुं वापिसि अचिणो आहे